बिफां लाइफांफोरखौथ' जमायै गायो होनोब्ला बिबारफोरानोसो जमायै गायब्ला मोजां नुयो मानि नोङो बिबारफोरखौ आलदा आलदा गायब्लाथ' मोजां नुआ नोङो जमा जमा आराम टापफोरखौ साजायनानै जमा जमा गायोब्ला बिराद मोजां नुयो नोङो न'खरावबो नोङो खामसालिफ्राव माबाफ्राव बारान्दाफ्राव नोङो जमा जमा आराम जाबख्रु जाबख्रु साजायनानै दोनोब्ला मोजां नुयो आलदा आलदा गायबाथ' बिसोरखौ मानि बिबारफोरखौ मोजां नुआ आरो आरो नों सानफ्लावारफोरखौ नोङो सानबिबारफोरखौ नों अबेबा फिसा बिबारफोरजों गायफाब्ला मोजां नुआ जमायै गायब्ला माने बिराद मोजां नुयो समायो बिसोर बियोथ' आरो ओरै फुं बेलासेआव सानफोर थिं थिं मोखां जाहरोब्ला बिराद समायनाय नुयो नों माने बिबारखौ जमायै गायोब्ला साजायनानै गायोब्ला सिथ्लाफ्रावबो बा नोङो अबेबा गारदेनफ्रावबो नोङो थख' थख' गायोब्ला मोजां नुआ हारसिंनो मोनसे मोनसे गायोब्ला माने जमा जमा गायोब्लाथाय बिराद मोजां नुयो समायो माने बिराद समायनाय नुयो आरो जमा जमा गायोब्ला आलदा आलदा आलदा थख' थख' गायोब्ला मोजां नुआ नोङो न'फ्रावबो नोङो टापखौ आराम साजायनानै जमा जमा जाबख्रु जाबख्रु नोङो बै गलाब बिबारफोर बायदिसिना नोङो गेन्दाफुल बिबार बायदिसिना बेदिनो दाउदै फुलफोरखौ नों खाथि खाथि जमा जमा गायोब्ला बिराद मोजां समायो न'फोरखौबो लामाफोरखौबो ओरैबो ओरैबो साजायनानै जमा जमा साजायनानै गायोब्ला बिराद मोजां समायो न'फोरखौ लामाफोरखौ थख' थख' बेयाव मोनसे बेयाव मोनसे गायोबाथ' समायनायखौ नुखाया माने मोजां गायोब्ला जमा जमायै लारि लारि बिराद मोजां समायो बेनो आरो